आं आंनि ओरैनो थानाय समाव समाव माबोरै सम बारहोयो आं ओरैनो थानाय समाव मबाइल फुङाव मबाइल नायो मबाइल नायनानै थाबाय थायो मबाइल नायनानै थानानै भिडिय' नायो आरो भिडिय' नायनानै दुइ बिदिनो बार' बार'थासिम भिडिय' नायो आङो आरो बे बार'थासिम भिडिय' नायै नायै नायनानै

बेनिफ्राय ओंखाम जाखांनानै आरो ओंखाम जाखाङै लोंखाङै दसे उन्दुनानै

देरथा जाबा गेम गेलेयो आरो गेम मबाइल लेजेन्ड गेम गेलेयो आरो आङो बिदिनो गेम गेलेयै गेलेयै बिदिनो थिनथा थिनथासिम गेम गेलेयो थिनथासिम गेम गेलेखांनानै आङो दसे थानानै बिदिनो न'आवनो एसे बारि बाला गय बागानफोरखौ दानस्रिं दानस्रां खालामो आरो बिदिनो लामाफारसे दसे बेरायनानै आङो सारिथा सारिथा जाबा जोंनि गामिनि फुटबल प्लेग्राउन्डआव फुटबल गेलेनो थाङो आरो बे फुटबल गेलेनो थांनायाव आङो सारिथानिफ्राय थाङो आङो ओमफ्राय सारिथानिफ्राय जोङो सयथासिम फुटबलखौ गेलेनाय जायो आरो फैखांनानै आङो बायदिसिना मबाइलाव सिना भिडिय' नायो आरो भिडिय' नायनायनि जाहोनानो जाबाय ओरैनो टाइम टेबोल गासिबो बेजोंनो थाफानांगौ जायो आरो गासैबो बेजोंनोसै आरो बे भिडिय' नायनायनि ओरैनो थानाय समाव माब्रै सम बारहोनांगौ बारहोयो आङो फुङाव सौरभ जेस्सि ब्ल'ग होननाय आदथा एकनिफ्राय बियो ब्ल'ग हगारो बियो दैलि ब्ल'ग हगारो आरो बिदिनो सोरबा सोरबा सोरहाबा सोरहाबा मिस्टार बिस्ट फोरनि बिसोरो बिदिनो भिडिय' नायो बिसोरनि भिडिय' खौ नायनानै जोबोर मोजां मोनो आङो आरो बिसोरो जोबोर मोजां मोजां ट्रेभेलिं बहाबा थांनाय बबेहायबा बेरायनाय बहाबा इभेन्टआव थांनाय बहाबा कार इभेन्टआव थांनाय बेफोराव बायदिसिना भिडिय' लाबोयो आरो बायदिसिना जानाय लोंनाय भिडिय' बेफोरखौ नायनो मोजां मोनो आरो बिदिनो टाइम पास बेजोंनो जोंनि टाइमआ बारलाङो आरो